औ रिना बे मैगंफ्रा मा मा दाम दा आलु गायनो नायगिरदों आलु जोलै औ ए बांद्रायथाराखैनो ए मा मा मैगं दं बे आलुल' दस्राबो गैला

एसे खम जाया दामआ मोजांबा रज'गोन ना रज'या आबरआ जोलैया मोजां नंगौ ना नङा ए दे होम्बालाय नायनानै लायनांसिगोन होम्बालाय आलुखौ कुइन्टेल मोनसे ओमफ्राय आबरखौ कुइन्टेल मोनसे लायनोसै ओमफ्राय मा दंबायो होनदों सुजि आबर बिसोरखौ लायग्रोनोसै दे होनबालाय दानथ'नोसै दे दे औ दे दे